म्हजो फेवरेट बूक गुणाजी हो जें हें जें पुस्तक आसा गुणाजी नांवाचें तें हांवें पांच फावटी वाचलें कारण तातूंत गुणाजी नांवाचो मनीस आसा जो गोरवांक पोसता शेतां रोयता खूब कश्ट त्रास काडून आपल्या बायल भुरग्यांक पोसता हो मनीस आमकां समाजान कशें तरेन वागप कशें रावप कशे तरेन कश्ट करून आपलें पोट भरप ते ह्या गुणाजी नांवाच्या पात्रांतल्यान आमकां दिसून येता आनी हो जो गुणाजी नांवाचो मनीस जो आसा तो समाजाक कितें सांगपाक सोदता त्या ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा तशेंच ह्या गुणाजी नांवाचें पुस्तक आसा तशेंच ताचेर मुवी बी आयिल्ली आसा ताचेर एक चलचित्र आयिल्लें आसा आनी हे चलचित्रान हे मुवीन हांवें पळयलां तातूंत हो जो गुणाजी नांवाचो मनीस आसा तें डायरेक्टरान कशे तरेन तें पात्र बेस बरें तरेन चित्र आयलां तो एक सामान्य मनीस आशिल्ल्यान ताका कशे तरेन हे जग समाजांत रावपाक त्रास जातात गोरवांक पोसपाक त्रास जातात तरी आसतना तो आपलो वावरो फुडें व्हरता ते हे चलचित्रांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा आनी अशे तरेन खूब कश्ट काडिल्ल्यान गोरवां गोरवां पोसता शेतां रोयता हे खातीर ताका सरकार अवोर्ड दिवपाक दिवपाक सोदता आनी हें हो अवोर्ड ताका मेळटा पूण हो अवॉड ताका बायल्या गोंयां भायर वचून घेवपाक पडटा ताका लागून तो विमानाचेर वच वचपाक पडटा जेन्ना तो विमानार वता ताच्या हातान सदांच एक बडी आसताली गोरवां राखपाक ती ताची हातांत सदांच वता थंय बडी आसताली सो ताका ती बडी जी आसा ती व्हरपाक मेळना विमान विमानाचेर ताका व्हरपाक मेळना ताका लागून त्या विमानार वतना दुसऱ्या जाग्यार वतना ताका कशे तर इंट्रस्ट जातात हें बेस बरें हे्या चलचित्रान हे मुवींतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा तर ही मुवी म्हाका परती परती पळोवपाक दिसता कारण ह्या गुणाची नांवाच्या चलचित्रान ह्या गुणाजी नांवाचो मनीस जो आसा तो आमकां समाजाक खूब कितें तरी सांगपाक सोदता आनी एक बरी कशी देख आमकां समाजाक दिवपाक सोदता ताका लागून ही चलचत्र चलचित्र जें आसा वा हें पुस्तक जें आसा तें म्हाका परते परते वाचपाक आवडटा